آج کے زمانے میں اردو زبان کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے ہر شخص کی زبان پر اردو زبان دیکھی جا سکتی ہے اردو زبان کا لوگ اپنی ثقافتی روایات کو منانے اور عزت دینے کے لیے اس کا خوب استعمال کرتے ہیں یوں تو اردو زبان بہت پیاری اور بہت عمدہ زبان ہے اس زبان نے ہمیں بولنا سکھایا اس زبان نے ہمیں بات کرنے کا سلیقہ بات کرنے کی تہذیب بات کرنے کا ہنر سکھایا جتنا اچھے اور عزت کے ساتھ اس زبان میں لوگ بات کر لیتے ہیں میرے خیال میں اتنا اچھے سے تو کسی اور زبان میں لوگ بات بھی نہیں کر پاتے ہیں خاص طور پر جب لوگ اپنی ثقافتی روایات کو مناتے ہیں تو اس زبان کا استعمال خوب کر کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے میں اس زبان کا استعمال بہت پیارا اور عمدہ ہوتا ہے اس زبان کی اہمیت اور اس کے اچھائی پر جتنا بھی بول بولا جائے کم ہو ہوگا